बबेनिफ्राइ फैहांदों माबाया पाटसाला पाटसालानिफ्राय सिमलासिम फैनाय लामायाथ' मोजां बिदिनो सासेआव सासेआव फानचास थाखासो लागोन आरो सिमलासिम जोंनिसिम सिमलानिफ्राय ओरैहाय लामाया बाराद्राय थिक नङा जोंनिथिं फैनाया अन्थाइ ओंखारजोबबाय ना हाबो खोदों लामाया बारा गारिया लाबोबाबो खस्थ' जागोन आरो ओरैहाय सल सलिजों गिदिंनांगोन ओरै सिमला मोनबाथाय सिमलानिफ्राय ओरै सोनाबथिं मोखां जानानै फै सोनाबनि लामाजों आमफ्राय फेगुरि मोनबाथाय ओरै खोलाहा मोखां जानानै सल सलि गामि मोनगोन सल सलिजों ओरै गिदिं गिदा थाइजौगुरि मोनफैगोन

लाइन बास फैयादस' गारि फिसा फैयो गारि फिसाया ओरैनो सिमला साबेसे फैगोन नोंसोरो हारसिं रिजाभ लाबोयोबा दुइस'सो लानो हागौ रिजाभाव दुइस' लागोन दे रिजाभबा लामायाथ' लामायाथ' बिदिनो खो ससे खोदोबो आरो बे आगोलनि अन्थाइ होनायफ्रा सुस्र' जोबनानै ओंखारना दं ना दा आरो दलङाबो जायाखै जोंना साइकेलफोरबालाय हा गिदिंनांसिगोन साइकेल लाबोबालाय ओरै जेंलाबनि दलंजों फैनो हागौमोन साइकेलजों आरो गारिजोंसो फैगोनबा औ बेन्थ' फैनो हागोन दे ओरै सल सलिजों फै ओरैहाय रोमो फैबाथाय गामि मोनहां जाबाथाय आंखौ खबर लाबानो जाबाय दे आं खिन्था हरगोन